ہیلو ہاں مجھے سُن کر بڑا افسوس ہُوا جناب آپ کے فون آپ کا فون چوری ہوگیا ہے آپ کے فون کو چوری چور کے استعمال سے بچانے کے لیے آئی ایم ای آئی نمبر کو بلاک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اِسے آپ بلاک کروا دیجیے یہ ایک اچھا قدم ہے ہاں آپ کے پاس آپ کا آئی ایم آئی ای آئی نمبر ہے بہت اچھا ہاں اب ایسا کیجیے اِس آئی ایم آئی نمبر اور موبائل نمبر کو بلاک کرنے کے لیے ہمیں سروس پروائڈر سے رابطہ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور کیا آپ کے پاس اِس کا کسٹمر سروس نمبر ہے

جی آپ رکھیے اُسے نکال کے اور اب اب آپ ایسا کر رہے ہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں کیا آپ کہ آپ کا فون کب اور کہاں گُم ہُوا وہ ٹھیک ہے اِس معلومات اتنی معلومات کافی ہوگی اِس معلومات کے لیے آپ کا شُکریہ آئیے میں آپ کا فون کسٹمر سروس فراہم کُندہ کو ملا لگا دیتا ہوں کسٹمر کسٹمر سروس سے آپ بات کر لیجیے ہیلو میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کا آئی ایم آئی نمبر اور موبائل نمبر ہر طرح سے بند ہوگیا ہے ہاں تو اب آپ کا فون مسدود ہے اور چور اِسے استعمال نہیں کر پائے گا میں آپ کی کیس کی پیروی کرنے کی کوشش کروں گا اور فون بازیافت کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے معلومات اور آپ کے رابطے کی معلومات حاصل کر سکتا ہوں ہاں کوئی بات نہیں جناب ہم یہاں خدمات اور حفاظت کے لیے ہی ہیں اگر آپ کے پاس کیس کے بارے میں اور کچھ معلومات ہو تو آپ ضرور بتائیے گا ہاں ہاں چلو خیر شاباش